बे खोथाया नंगौ नंनाया जोंनि सरासनस्रा सुबुंफोरा लकदाउन समनिफ्राय मबाइल बा बायदिसिना दिजितेल दिभायसनि बाहायनाया इसेबाबो बांसिन जाबोदों मानोना जोंनि माबाया टेकन'लजिआव जौगानाय लोगो लोगो माने बांसिन मोनफ्रोम मोनफ्रोम होन्नो हाया माने फिफ्ति फिफ्ति पार्सेन्त खामानिफोरखौहाय जेरै जों जायगाफोराव थांनानै मावहैनांगौमोन बे जायगाखौ जों माने रिमत एक्सेक बा वार्क फ्रम हम बेफोरबायदि सुबिदा लानानै जों मावनो हादों आरोना जों मान लकदाउन जायामोनब्ला बेफोरबायदि मोनसे त्रान्सफ'रमेसना फैनाय नङामोन बेफोरखौबो जों बुंनो हायो आरो जेनबा जेरै जों मोनफ्रोमबो खामानिखौ अफिसाव थांनानै मावहैलायनाङा माने माखासे ओरैबायदि खामानिफोरबो थायो जायखौ नों नोंनि न'आवनो जिरायनानै बेफोरो खामानिखौ मावनो हायो बेबायदि आरो